پسندیدہ فنکار ہمارے محمد رفیع صاحب تھے محمد رفیع صاحب کی گائیکی کا انداز ایسا تھا کہ جس کا ہر کوئی دیوانہ تھا چاہے وہ کوئی لو سونگ ہو یا کوئی سیڈ سونگ ہو ان کی آواز بخوبی اچھے طریقے سے جو ہے اس چیز کو بیاں کر دیتی تھی اور چاہے ہیرو ہو چاہے ویلن ہو کسی کی بھی آواز کے اوپر ان کی آواز ایسے میچ ہوجاتی تھی جیسے کہ وہ اسی اداکار نے گایا ہو تو کچھ گانے ایسے ہیں جو محمد رفیع صاحب کی آواز میں آج بھی زندہ ہیں اور کبھی بھلائے نہیں جا سکتے اور اگر ہم دیکھیں تو ان کے جیسا گائک ابھی تک آج آج تک کوئی پیدا بھی نہیں ہوا ہے